ہیلو ہیلو و علیکم السلام آپ گیس والے ہیں تو گیس کا دن بہ دن کاہے برھائے جاتے ہیں پہلے کم تھا اب جو ہے تو پچاس روپیہ سو روپیہ کر کے برھتا جا رہا ہے دن بہ دن کمپنی بڑھا رہی تو ہماری کیا غلطی ہے ہم لوگ غریب آدمی ہیں تو دن بہ دن پیسہ بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگ کیسے خرید سکتے ہیں گیس کیسے لے سک دس ویس بڑھائیے سو روپیہ کیوں بڑھا دیتے ہیں اب تو کچھ کرنا نا پڑے گا جا کے کیجیے کہیے اس کو کم کریے بہت مہنگائی بڑھ رہا ہے گیس کا اتنا نے ہونا چاہیے پیسہ بات کریے بات کر کے ہم لوگ کا پیسہ واپس کریے ہمیشہ ایک بات کریں کے لیے کہتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں کم رہا ہے گیس کا بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے بات کر کے کہیے ہم لوگ کو کمی ہو کرے کے لیے ہم لوگ غریب آدمی ہیں کیسے جلا سکتے ہیں بات کر بات کر کے جیسا ہو ہم کو بتائیے السلام علیکم